ہاں میں نے ایک ایسی چیز بنائی تھی جس پر مجھے بہت فخر تھا میرے والدین کو بھی بہت فخر تھا جو دیکھتا تھا بہت اسے پسند آتی تھی میں نے ایک عربک کی کیلیگرافی کی تھی عربک کی کچھ ایک لائن تھی جو میں نے لکھی تھی ایک سورت تھی وہ لکھی تھی میں نے اپنے ایک پسندیدہ مارکر سے جو بہت زیادہ خوبصورت بن کر آئی تھی بہت خوبصورت بنی تھی اور میں جب جب اسے دیکھتی تھی مجھے خود پر بہت فخر ہوتا تھا کیوں کہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ مجھے یہ یہ میں نے خود بنائی ہے اور جب میرے پیرینٹس اسے دیکھتے تھے وہ بھی مجھ پر فخر کرتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے اور جو بھی اسے دیکھتا تھا جو بھی اس کو دیکھتا تھا سب کہتے تھے کیا یہ واقعی تم نے بنائی ہے سب بہت حیران ہوتے تھے اور بہت زیادہ فخر محسوس کرتے تھے کہ واقعی بہت اچھی ہے اور اس تصویر کو میں جب جب دیکھتی ہوں مجھے خود پر ناز ہوتا ہے کچھ خود پر فخر ہوتا ہے